हैलो जी नमस्ते असें सारें शा पैह्लें अपने बाल कटाने न ब्याह जाना ते अच्छे बाल कटाने स्ट्रेट करने न हां नेईं नेईं नेईं नेईं बिल्कुल सिंपल कटाने न वी शेप कटाने न हां कन्नै कन्नै मेक अप बी करना कोह्की कोह्की वैरायटी ऐ हां नेईं में फाउंडेशन लाए दा में मैवलीन दा

हां इक कोई सूट बगैरा सेआया कोई जेह्का थोह्ड़ा शादी च अच्छा लग्गै सूट गै लाना ऐ हां ते कन्नै परांदा बी देई ओड़ेओ नेईं नेईं परांदा

हां नेईं चप्पल कोई जुत्ती बगैरा प्लेन बिल्कुल प्लेन

कन्नै कोई लिपस्टिक बगैरा कोई ते कन्नै कन्नै में कन्नै में मैंह्दी बी लानी ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ थैंक यू